जय झूलेलाल नओं ॿारु जीअं की असांजे घर में नओं ॿारु ईंदो आहे त असां उन खे पहिरीं नरमु कपिड़े में रखंदा आहियूं जीअं जीअं थोरा ॾींहं थियनि इसा असां उन खे सनानु पाणी कराए नरमु कपिड़े में रखंदा आहियूं जेतिरो थी सघे उन खे कैमिकल पाउडर दवा दारू हिन सभिनी खां परे रखंदा आहियूं जीअं जीअं छह छहों ॾींहुं ईंदो उन छहें ॾींहं ते हुन ॿार जी छठी थी वेंदी आहे उन जो नालो रखियो वेंदो आहे पहिरियां जीअं पहिरियों महीनो निकिरंदो आहे तीअं उन खे जेके वेक्सीन थींदी आहे पोलियो थी वेंदो आहे जेको पहिरें महीने त ॿार खे कराएबो वेंदो आहे उहा असां उन खे पीआरींदा आहियूं दवा दारू कंदा आहियूं पर जेतिरो थी सघे असां उन खे दवा दारू खां बि परे रखंदा आहियूं असां खां जेतिरो थी सघे घर जा उपचार जेके मालिश थी वई उन खे नरमु कपिड़े में रखंदासीं ऐं सुठी तरह उन ई घर में जेतिरो थी सघे ओतिरी उपचार कंदासीं जीअं पोइ ॿारु वधी थी वेंदो आहे वॾो पहिरियों दशहरो ईंदो आ हुन ते उन जो मुंडण करायो वेंदो आहे पर कुझु सिंधी माण्हू साल पूरो थिए उन खां पोइ उन जो मुंडण कराईंदा इन त हुते जेको सिंधी माण्हू गुरुद्वारे में वञी या त टिकाणे में वञी करे उन जो मुंडण कराईंदा आहिनि या त पोइ कुझु सिंधी माण्हू पंहिंजे तीर्थ स्थान ते वञी करे जेके नासिक थी वियो हरिद्वार थी वियो पुष्कर थी वियो हुते वञी करे ॿार जो मुंडण कराईंदा आहिनि पोइ जीअं जीअं सालु थी वेंदो आहे ॿार खे हिकु सालु थी वेंदो आहे तीअं ई उन ओ जनम ॾींहुं बि उन जो धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे ईअं इन साल जो न हिकु